मूंखे पेंट करण जो ॾाढो शौक़ु आहे मूंखे तरह तरह जो पेंट करणु ईंदो आहे पर पेंट जा कलर ॾाढा महांगा थी विया आहिनि उहे कलर वठण लाइ असांखे ॾाढी मुश्किल थींदी आहे पर जंहिं ज़माने पहिरें जे ज़माने में घासलेट मां कलर ठाहे करे पेंट कंदा हुआ पर हाणे त कलरनि जो अघु अ अघु वधी वियो आहे कलर पाण प कलर बि ॾाढा महंगा थी विया आहिनि तॾहिं असांखे ॿ टे छोकिरियूं गॾिजी कलर वठंदियूं आहियो तॾहिं असां पेंटिग पेंट करे ऐं सघंदा आहियूं सभु गॾिजी कलर वठंदा आहियूं तॾहिं बि असांखे कलर महांगा पवंदा आहिनि पर छा कयूं हिन महंगाई जे ज़माने में मुंहं त भरिणो आहे तॾहिं असां हिक ॿिए जो साथ वठंदा आहियूं ऐं अॻिले ज़माने जी कमी लॻंदी आहे हींअर हींअर त ॿारनि जे स्कूल जा कलर बि महांगा थी विया आहिनि स्कूल में न त ॿारनि खे कलर बिना न हलंदो उनखे त वठी ॾियणा पवंदा पर हाणे छा कयूं हिन में त कंहिंजो ई न हलंदो